الحمداللہ ہمارے گھر میں تو بچپن ہی سے بیت الخلاء ہے اور ہمارے خاندان وغیرہ میں بھی بہت پہلے ہی سے بیت الخلاء ہے اس لیے ہم لوگوں کو بیت الخلاء کی دشواریاں نہیں ہوئی ہیں اور ماشاء اللہ ہم لوگ کہیں گھر بناتے ہیں یا کچھ سب سے پہلے بیت الخلاء کی بنیاد ڈالتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو بیت الخلاء کے لیے پریشانیاں نہ ہوں اور پھر جس کے پاس بیت الخلاء نہیں ہے اس کو بہت طرح کی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں ہاں اور پھر باہر میں کہیں دوسری جگہ اگر دن میں اگر اسے بیت الخلاء کی حاجت پڑ گئی ہے تو اسے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ کہیں اور عورت کے لیے پردے کا اہتمام نہیں ہو پاتا ہے اور عورت کے لیے اور بھی ضروریات مطلب مشکلات بڑھ جاتی ہے پردہ کے نہیں ہونے کے کارن اور ہم لوگ شروع ہی سے ان سب چیزوں کی اہتمام کرتے ہیں